हँ हमरा बच्चासँ अपन इतिहासक बारेमे बुझएमे बहुत रूचि अछि आ ई हम जखन कखनोभी अपन नानाके कोरामे बैसैत छलहुँ ने तऽ हुनकासँ पुछैत छलियैन जे बाबा यौ हमरा एकरति बता दिअऽ जे जानकी जी कोना एलखिन धरती फारि कऽ बाबा अहाँकेँ जे कहैत छियै जे राजा सलेश छथि लोरी छथि विद्यापति छथि ई सब अहाँ बाबा हमरा बता दिअऽ ई सब कोना छथि ओकरबाद खट्टर काकाके तरङ्ग कोना अहाँ कहैत छियै गप सप गोनू झाके गप कहु बाबा तऽ हमरा शुरुएसँ ई सबमे अहाँकेँ इतिहासक सङ्गे सङ्गे एहि सबमे अहाँकेँ हमरा बहुत रूचि रहल अछि इएह कारण रहल अछि जे हमर भाषाके अपन भाषाकेँ लगावके कारण हम अहाँकेँ पीजी तक अपन पीएचडी तक एहि भाषामे कयने छी एतऽ मैथिलि भाषामे हमरा बहुत रूचि अछि